ہندوستانی تعلیمی نظام ایل کے جی سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہے جسے حاصل کرنے کے مختلف مراحل ہے پہلے ایل کے جی یو کے جی نرسری اس کے بعد پانچ سال تک پرائمری اسکولنگ ہے تین سال تک میٹنگ مڈل اسکولنگ ہے اینڈ دو سال تک ہائی اسکولنگ ہیں یہاں پر امتحان میں کامیابی حاصل کرنے پر انٹرمیڈیٹ میں داخلہ ملتا ہے جس کے دو سال ہے یہاں سے ہمارے تعلیمی شعبہ جات مختلف ہو جاتے ہیں مثلا ڈگری پوسٹ گریجوئیٹ بی ٹیک میڈیکل پی ایچ ڈی ایم ٹیک ایم ایس ہمیں جو چیلنجز کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے تعلیمی نظام کی اپڈیٹیڈ تعلیمی نظام کی کمی ہے لوگوں میں تعلیمی تعلق سے شعور کی کمی ہے تعلیمی نظام کمزور ہے سرکاری تعلیمی ادارے کم اور غیر سرکاری ادارے زیادہ ہے یہاں اخراجات زیادہ ہیں جس سے لوگ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں